चूड़ियों का अपने जीवन शैली में कुछ अलग ही मज़ा रहता है चूड़ियों से क्या है अपने हाथों की सुंदरता बढ़ती है और जैसे आज कल तो बहुत सारी मैचिंग्स चूड़ियाँ आने लग गई है हर ड्रेस पर हर टाइप की अपन चूड़ी पहन सकते हैं उससे अलग ही निखार आता है अपने जो मेकअप करते हैं उसमें अगर चूड़ी ना पहने तो उससे अलग ही अपना रूप दिखता है चूड़ी पहनने से एक लड़की मतलब परिपूर्ण होती है लड़कियों को खास करके चूड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है चूड़ियाँ तो ऐसा है कि अपन कहीं पर भी पहन के जा सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है चूड़ियों की वजह से